हैलो तव्हां कुक एंड कुक गैस एजेन्सीअ तां ॻाल्हाए रहिया आहियो मूंखे गैस सलेंडर जी बुकिंग कराइणी आहे कंज़्यूमर नम्बर चारि ॿ हिकु ॿुड़ी ॿुड़ी पंज आहे मुंहिंजी एड्रेस हिन रीति आहे दयानंद कॉलोनी ईसाइ मकान नम्बर हिकु हिकु छह हिकु ऑब्लिक ॿ पंज मूंखे जल्द खां जल्द सिलेंडर मोकिलण जी महिरबानी कंदा